लेखनके क्रममे सबसँ पहिने कोन विषयपर लिखबाक अछि तकरा ध्यानमे राखि ओहिसँ सन्दर्भित किछु पोथीके मनन करै छी पठन करै छी पठन कयलाके बाद निश्चिते एक बेर रफ करै छी आओर तकर बाद ओकरा पढ़ि ओकरा ओकरा पढ़ि तकर बाद हम सभ हम ओकर जे मूल जे स्वर छै मूल जे स्तर छै तकर निर्धारित करै छी ओना किछु फेर बदल मात्र करऽ पड़ैए मूल जे आलेख से पूर्ववत रहै छै कखनो कखनो ओकर जे ओकर जे इन्ट्रोडक्शन ओकर जे भूमिका ताहिमे फेर बदल करै छी कन्क्लूजनमे अबैत अबैत जखन पूरा पाठ एक दू बेर कयलाके बाद ओहिमे किछु संशोधन होइए मुदा मूल निश्चिते पूर्ववत लिखल रहैत अछि वेलिडेशन केर आवश्यकता तऽ बड्ड बेसी नहि मुदा जाहि विषयसँ सन्दर्भित आलेख रहैए ओकर जे विशेषज्ञ छथि तिनकासँ एक बेर अवश्य सलाह लेबाक एक बेर हुनका अपन जे रफ अछि से पढ़ा देबाक प्रयास करै छी